روزمرہ کے کام کاموں میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ آپ صبح صبح اٹھ کر بیت الخلاء جاتے ہیں وہاں پر آپ کو آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد آپ نہاتے ہیں نہانے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ اٹھ کر چائے بناتے ہیں چائے پیتے ہیں اگر آپ چائے پینے کے شوقین ہیں اور بار بار آپ چائے پیتے ہیں دن میں تین بار یا چار بار تو آپ کو وہاں اس کے لئے بھی پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر نہانے کے لئے بھی پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد کھانا کھانے کھانا بنانے کے لئے بھی آپ کو جو ہے پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد پانی پینے کے لئے گھر میں پونچھا لگانے کے لئے اور مطلب صاف صفائی کے لئے بھی پانی کی بڑی اہمیت ہے اس کے بعد پھر اگر آپ آپ کے گھر میں کیاریاں ہیں اور پیڑ پودے ہیں تو پیڑ پودوں کو پانی پلانے کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے اگر چھت پہ پنچھی وغیرہ آتے ہیں اور چڑیاں آتی ہیں کبوتر آتے ہیں تو آپ چھت پر بھی ایک چھوٹے سے مٹی کے برتن میں پانی پرندوں کے لئے رکھ سکتے ہیں آپ